پلیز ٹیل دی نگیٹو اکسپیرینس یو ہیڈ وتھ یور سیکنڈ پروڈکٹ دوسرا جو پروڈکٹ ہے جس کے ساتھ میرا تھوڑا منفی اثر ہوا مے پر وہ یہ کہ وہ ہے بلو توتھ کا ایک اور ایئر فون کا وہ بھی ایلیکٹرانک سے ریلیٹڈ ہے وہ اس طور پر کہ جب میں نے منگوایا تھا دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے لیکن جو اس کا ایکسپیرنس ہے بلو توتھ اور ایئر فون سے آواز سے ہمیں مطلب ہوتا ہے آواز آ رہی ہے تو بیچ بیچ میں ڈسٹرب ہونے لگتے ہیں آواز پوری طرح آتی نہیں ہے کبھی کٹنے لگ جاتی ہے اور بیٹری بیک اپ کم ہے اس کا اور اس میں فوراً ایک ساتھ کئی ڈوائس کو کنیکٹ کر لیتی ہے وہ پرابلم کرتی ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی ڈیوائس کنیکٹ ہو دو تین ڈیوائس کنیکٹ ہو تو دو تین طرح کی دو تین جگہ کی آوازیں آنے لگتی ہیں یہ تھوڑا برا ایکسپیرینس رہا میرے ساتھ